असां जूनागढ़ शहर में रहंदा आहियूं त शायदि तव्हां सभिनिनि ॿुधो हुजे त जूनागढ़ में गिरनार पर्वत आहे जेको ॾाढो मशहूरु आहे हिन गिरनार पर्वत ते असां जॾहिं बि वेंदा आहियूं त चढ़ी करे वेंदा आहियूं रोप वे में न वेंदा आहियूं त हू चढ़ी करे जेको वञण जो मज़ो आहे उहो माना हुनजो पाणि शब्द में बयानु न करे सघूं त असां जेॾी महिल बि वेंदा आहियूं नी हिक अलॻि प्रकार जो असांखे अनुभव थींदो आहे माना असां लाइ मुंहिंजे लाइ असांजी ख़ूबसूरत जॻह जेकी हुजे पहाड़ चढ़ण जी त उह असां लाइ गिरनार आहे ऐं असां सुबुह जो सवेल निकिरी वेंदा आहियूं जेॾी महिल सूर्योदय बि न थींदो आहे त सूर्योदय बि असां हुते ॾिसंदा आहियूं पहाड़नि मां निकिरंदो आहे ऐं केॾी महिल शाम जो देरि थी वेंदी आहे त असां सूर्यास्त बि ॾिसंदा आहियूं त असां लाइ असांजी जेतिरी बि ख़ूबसूरत पलूं आहिनि सूर्योदय जी सूर्यास्त जी ऐं पहाड़ चढ़ण जी उहे असां लाइ असांजो गिरनार